क्या मेरी बात जय माता दी रेस्टुरेंट से हो रही है मुझे खाना ऑर्डर करना था जिसमें सब्ज़ी में कम मसालेदार और कम नमक वाला खाना होना चाहिए और मीठे में भी कम कम चीनी वाला होना चाहिए क्योंकि मैं ये खाना एक डायबिटीज़ के पेसेंट के लिए मंगवा रहा हूँ और क्या आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं अगर आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं तो आप मेरे भेजे गए पते पे भोजन को पहुँचा दीजिए